जैसे हम लोग मछली जो पकड़ते हैं हमारे तरफ मछली का जैसे रुच्चन हुआ रुच्चन मछली जो है इतना हमारे मार्केट में रुच्चन मछली का इतना माँग है जो कुछ कहने का नहीं है रुच्चन मछली इतना रेट में बिका जाता है और रुच्चन मछली का मोह भी हमारे मार्केट में जैसे मछली पकड़ने के तरीके से हर एक मछली हर एक ढंग से होते हैं बचवा होते हैं और जो होता है रुच्चन होते हैं फिर क्या करता है गरे होते हैं हर एक मछली हर एक लेकिन रुच्चन जो होता है उसको रुच्चन मछली डेढ़ सौ रुपये किलो दिया जाता है और रुच्चन मछली का मांस भी बहुत अच्छा लगता है जिसके कारण हमारे मार्किट में रुच्चन मछली का मोल बहुत ज्यादा है और रुच्चन मछली जो है उसमें एक ही काँटा रहता है और मछली इतना पफेर्मन्स रहता है ताकि लोग उस मछली का मार्किट में खोज भी है वो मछ्ली मिल नहीं पाता है और जाके म अगर मार्किट में वो मछली रुच्चन मछली उतरता है उतरते के साथ ही मछली बिक जाता है टिक ही नहीं पाता तो आगे आगे लोग भी आता है लेने के लिए फिर रुच्चन मछली नहीं मिलता है इतना मछली हम लाते हैं मछली पकड़ के फिर रुच्चन मछली लाते हैं तब फिर लेते हैं रुच्चन मछली इतना अच्छा है ताकि आप उसका अगर मांस खाएंगे इतना अच्छा लगेगा कि जबरदस्त लगता है रुच्चन मछली जो है पानी में तैरता था और जो कि जब बुलबुला मारता है तो आप बहुत से बहुत अच्छे तरीके से हम पकड़ने के लिए सीख गए ताकि जैसे भैया लोग पकड़ रहे थे नाव लेके उससे पूछिए देखे देख रहे थे उसी देख रे देखती है हम भी सीखें हैं और रुच्चन मछली पकड़ के लाते थे जिसके कारण अपना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे